برتن دھونے کے لیے کافی الگ الگ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہم جیسے کہ کافی زیادہ گندے برتن دھوتے ہیں تو اس کے لیے الگ صابن یوز ہوتا ہے اور کالے برتنوں کے لیے الگ چیزیں یوز ہوتی ہیں کافی سارے برتن زیادہ چکناہٹ والے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گرم پانی کر کے استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ کلین اچھی طرح سے ہو جائیں برتنوں کو کافی اچھے سے دھونا چاہیے تاکہ اس میں بیکٹیریا وغیرہ نہ رہیں اور ہمیں کوئی ان سے نقصان نہ پہنچے برتنوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے دھونا چاہیے اور ان کو بیکار صابن کا ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں بہت ہی زیادہ کالے برتنوں کے لیے ہمیں اس کو گرم پانی کر کے اس کے نیچے لگا کے صابن سے ہمیں اسٹیل والے جونے سے رگڑنا چاہیے تاکہ وہ بالکل صاف ہو جائے اور چکناہٹ والے برتن کے لیے گرم پانی میں برتن ابال کے اس کے بعد اس کو صابن سے رگڑا جائے تو وہ ایک دم بالکل صاف ہو جائے گا اور اس برتن کے سارے بیکٹیریا کیڑے وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور ان برتنوں سے اور کھانا کھانے میں ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اس لیے ہمیں برتنوں کو بیحد ضروری اچھی طرح سے صاف کر کے دھونا چاہیے